नमस्ते मैम बताइए क्या काम है

सब सब मिल जाएगा मेरी दुकान पर बताइए आपको क्या चाहिए राइटिंग पैड का मैम पचास रुपये नहीं मैम हम यह आपको कम करके ही बता दे रहे हैं हाँ तो मैम हम एक पी वन पीस से मतलब पचास का है तो हम चालीस का दे सकते हैं इससे कम हम नहीं कर सकते हैं मैम बस हम इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं दस ठू लीजिए या बीस ठू लीजिए हमको बस इतने में ही देना है आपको हाँ तो मैम पैकेट के हिसाब से लेंगी कि वन पीस लेंगी जैसा लेंगी बताइए हम दे रहें आपको पंद्रह पंद्रह पीस चाहिए आपको हाँ हाँ तो डेढ़ सौ रुपये का दे देंगे उसमें मैम हम बहुत करेंगे बीस तीस रुपये कम कर देंगे इससे ज़्यादा हमको प्रॉफ़िट ही नहीं होगा मैम हम आपकी आपके ही लिए तो इतना कम कर रहे हैं और कोई होता तो हम कम भी नहीं करते इससे ज़्यादा आपको देना है आप हमारे यहाँ हमेशा आती हैं इसलिए हम आपको इतने कम में दे रहे हैं चलिए ठीक है जब आप इतना ही कह रही हैं तो हम कम कर दे रहे हैं आप बताइए आप सबका कितना देंगी हम उतना ले लेंगे कोई बात नहीं है आपके लिए इतना चलेगा इस्केच कैसा चाहिए कलरफुल चाहिए या बस सिंगल टाइप इस्केच चाहिए इस्केच अच्छा तो मान लीजिए एक पीस अगर चार्ट पेपर आप ले रही हैं तो उसका प्राइज़ है दस रुपये आपको कितना चाहिए ठीक है मैम तो आप उस आप दो दो पीस का तो कितना करेंगे बीस रुपये दे दीजिए बीस पैकेट चाहिए कि बीस इस्केच चाहिए बीस इस्केच चाहिए तो मैम उसका हो जाएगा पचास रुपये लगा देंगे मेरी दुकान मैम नौ से पाँच खुली रहती है आप इस टाइम पर जब भी आइए आपको सब सामान मिल जाएगा इस्टेसनरी के ठीक है